ना हमनाय आरो सारनायाव जों बाहायनाय आदब खायदाया जाबाय जेब्ला दैमाफोराव ना हमनो थाङो अब्ला दैमानि दैखौ अन्थाइजों बान्दो जाबनान गुबुन फारसे दालायनि दैजों हगार हरनानै नाखौ हमो आरो जेराव ना दं बे दैयाव सोरगिदिं आलि खोथेनानै जेखाइयाव सारसननानै नाखौ हमनाय जायो जों जेब्ला ना हमनो थाङो अब्ला जों जेखाइ खबाइ खदाल सिखा आरो आइजोफोरा खर'आव हि खानान थाग थियारि जानान ना हमनो थाङो आं जोबोर ना हमनो मोजां मोनो आरो सानफ्रोमबो लैथो दैमाफोराव द' घन्टानि समसिम खाथिनानै ना हमनानै न' फारसे लाबोनाय जायो आरो बे नाफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननानै रां खामायनाय जायो